आच्चा फैसाखौ मानो बुथुमनांगौ आंथ' नोंहा नों बुथुमनो हागोन ना हाया हा आरो बिदिनोसै बुथुमनाय फैसा थुबुर दोननाया जाबाय जोङो दाउबो लानांगौ मैगं थाइगंबो खुबैनांगौ अमाबो लानांगौ बोरमाबो लानांगौ मोसौबो लानांगौ गासैबो लानानैसो जोङो फैसाखौ मोननो हायो थुबिलबो दोननोबो हायो होम्बासो फिसा फिसौफोरखौ जोङो फोरोंलांनोबो आयदा मोनलाङो ऐद जाला फैसा राननाया गथ'फोरनि थाखाय गोनांथि जायो स्कुल फरायनायावबो लेखा बायदिसिना फोरोंनायफोरखौबो फैसा खारो बेफोरनो गोनांथि आरो बिदि नङाबा बिसोरबो गथ'फ्राबो मोजां फ्रि जाया गोसोफोरखौ गाज्रि जायो आरो नों हरनो हाबासो मोजां जायो आङो फैसा बुथुमनाया जाबाय अमा दाउ मोसौ बेफोरजों आङो बोरमाफोरजों फिसिनानै दिहुननो हायो फाननानै दानि गथ'फ्रा फैसाखौ बुथुमनाया बिसोरो बिरात आइडिया गैया सम मोनसे आन्दायो किन्तु बिमा बिफाखौ नारसिननाय जायो आरो जोङो बिसोरनिफ्रायसो होनांगौ फैसाखौ बुथुमनानै होनाय जानांगौ होम्बासो बिसोरबो मोजां मोनो